अपना रोजी रोटीके लेल खेतीबाड़ी करै छी बेबसाइ भी कएली कपड़ाके दोकान भी कएली मोबाइलके दोकान भी कएली जोनामे सफलता नहि हाथ लागल जइसे आज खेती करि रहल छी बाल बच्चाके पोसै पालैके लेल आगेके करियरमे अब तऽ उम्र नौकरीके लेल अब खतम हो गेलै जकरा लेल आगेके सोचि रहल छी कि गाड़ी खरीदी जे भाड़ा उड़ापर चलाइ कि ड्राइवरी करी इएहसब सोचि रहल छी विशेष जे बेबसाइ कऽ रहल छी ओहिमे हम घाटाके तरफ ही बढ़ि जाइ छी जइसे हमरा बेबसाइमे बहुत ही दिक्कत हो जाइए एहिके लेल अभी खेती बाड़ी कऽ रहल छी आओर आगे गाड़ीके ड्राइवरी करिके अपन जीवनयापन गुजारैके काम के लेल सोचि रहल छी इएहसब आगेके जिनगीमे सोचिके कएली हँ जइसे कि अपन जीवनके गुजर बसर हो सकै